गायन म्हळ्ळें नंतर म्हाका सामकी खोस भोगता की आमचो पिंडच एक गायन संगीत गायन जावूं भजन जावूं वाद्य संगीत जावूं हातूंत म्हाका याद जाता सामकीं म्हजें भुरगेंपणांत आठ ते धा वर्साचेर बाबूश मसूरेश बाबू बांदोडकर म्हण काणकोणांत कला अकादमीचो शिक्षक आशिल्लो तांचे कडल्यान हांवेन सुरवाते जे गायनाचें धडे घेतले ताचे नंतर आमचो पांडू बाब म्हण आशिल्लो देळ्यांतलो तांचे कडच्यान थोडें गायनाचे धडे घेतलें आनी ताचें नंतर संगीत नाटकाचे संगीत नाटकाचे उमेद आमकां खूब आशिल्ली आनी संगीत नाटकांचे सुरवातेक मनोहर बुआ शिरगांवकारा कडच्यान आमकां संगीताचें धडे मेळ्ळें नारायण मांद्रेकारा कडल्यान संगीताचे धडे मेळ्ळें रामकृष्ण सुर्लकारा कडच्यान संगीताचे बरी बरें फामाद नाटकां तांणी आमकां पदां बसयली ही पदां आयज पसून म्हाका तांची ती पद म्हणटा आसतना तांची याद जाता गुरू कडल्यान आमी जे पळय तें संगीत जी पौराणीक नाटकां जे पारंपारीक जे संगीत आशिल्लें तें संगीत त्याच संगीतांत त्याच सुरांत तांणे आमचे कडल्यान ते गांवन घेतलें ताचे बद्दल म्हाका खूब अभिमान दिसता तशेंच भजनाचें भजनांचें खंयचे अभंग आसलें त्या त्या संतान पय त्या त्या संतान त्या त्या देवाचे चरित्र बरयलें त्या चरित्राचो त्या अभंगातल्यान जो सार मेळटा तोच अभंग आज पसून आमी त्याच अभंग आमी आज पसून गायतात आमी त्या संगीताच्या बाबतींत संगपाचे म्हळें जाल्यार संगीत जावूं भजन हें अभंग आसा तांचें इतलें बऱ्यां पैकी ज्ञान मेळटा की अभंग म्हणना फुडें स्वताक तूं सामको देवा पा देवा म्हाऱ्यांत समर्पित जालां अशें दिसता ताचे भितर म्हाका खूब अभिमान दिसता आनी ताचे बरोबरच आनी जी लोककलेंतल्यान जी थोडी पदां आसात जी आमच्या जाणटेल्यान आमकां शिकयली ती बी हांवेन त्या त्या पदांचेर ती ती चाल म्हुणून त्या त्या वाट जतन केल्यां हातूंत म्हाका खूब आनंद दिसता